हैलो ठीक तुस सनाओ घर सारे होर बच्चे बुच्चे ठीक न ठीक यरो साढ़े मुड़े दा जनमदिन हा सोचेआ थोह्ड़ी हारी करी ओड़ने आं धाम इ'यां खास खास बंदे गी गै सद्देआ ते तुसेंगी फोन करी ओड़नी आं करना मन हा यरो फ्ही जागत आक्खा दा करना करना महां करी ओड़ने आं

छेमां साल लग्गना हून उस्सी पंज्जें दा होएआ हां हां तुस अपने बच्चे गी बी लेई आएओ नेईं यरो कुत्थें बड्डा होइयै यरो चार पंज साल कुत्थें पता चलदा यरो टैम होर तुस हां पंज्जें सालें दा होई गेआ छेमां लग्गी गेआ हून इन्नी बड्डी बी निं ऐ करानी इ'यां अपने खास खास लोकें ई सद्दी ओड़े दा थोह्ड़ी करी ओड़ने आं करने दा मन हा यरो जागत हा मगर पेदा करना करना महां करी ओड़ने आं ते तुस बी लेई आएओ अपने जगतै जुगतै गी होर जैदा असें खास निं ऐ यरो सारें ई लेई आएओ महां सारें ई लेई आएओ तुस लेई आएओ यरो किश निं होंदा जागतें दा मन करदा जाने गी किश निं करदे यरो इक्क दिन करी लैंदे मस्ती एह् निं करदे यरो इक्क दिन करी लैंदे मस्ती कुदै जागतें गी बी टैम थ्होआ दा खेलना नेईं लड़दे यरो इक्क दिन इ'नें किन्ना लड़ना तुस लेई आएओ इ'नें गी चलो ठीक ऐ फ्ही तुस आएओ ठीक ऐ आएओ आएओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही तां आएओ चेते ने पता किन्नी कोई इ'यां इ'यां शामीं गै रक्खे दा बाऽ तुस तुस सवैरे गै आई जाएओ कोई दस्स ज्हारां बजे हां सत्संग बी रक्खा कन्नै तुस आई जाएओ शामीं गै रक्खे दा शामीं गै होनी धाम तुस आई जाएओ दस्स बजे हां हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ